آپ کہہ دیجیے اے کافرو میں عبادت نہیں کرتا ہوں تم لوگوں کے معبود کی اور تم لوگ عبادت نہیں کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور میں عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو اور میں عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو تمہارا دین تمہارے لیے ہے میرا دین میرے لیے ہے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب کافروں نے کہا کہ آپ میرے ایسا کریں کہ آپ کچھ دن میرے کچھ دن میرے میرے معبود کی عبادت کریں اور کچھ دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور ایک پوری سورت ایک آیت نازل ہوئی جبریل علیہ السلام کے طرف سے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور میرا دین میرے لیے ہے